हॅं कहलियै अंकित शॉपकीपर बाजै छियै की कहलियै हमरा एगो मोबाइल खरीदैके रहै

हम तऽ कहलहुॅं की मतलब चाइनीज खरीद किनै के बिचारमे नहि रहियै लेकिन अहाँ बताउ मतलब इन्डियन ब्राण्ड अगर छै कोनो अगर इन्डियन नहि छै चाइनीजके अलाबा कोनो बताबू हूँ हूँ हऽ सैमसङ्गके कोन एम फोर्टी फोर केहन छै प्रोसेसर अच्छा छै कि नहि ओकर केतना रैम रोम सभ रहै छै ओकरामे ओहो हूँ जेनाकि कहलहुॅं कि ओतऽ हम अपना प्रेमिकाके गिफ्ट करबै तऽ ओकरा पसन्द एतै ने

केमरा बढ़िऑं अबै छै हूँ ई तऽ हमरासँ डिमान्ड करने रहै आइ फोनके तऽ आइ फोनके की प्राइज पड़ै छै ई तऽ बहुत महगा छै ई तऽ बात छै ओकरा लिए तऽ हम किछो करि सकै छियै एकर एकर अलाबामे जेना आइ फोनके अलाबा कोनो आओर फोन अगर सस्तामे भय जाइ रियल रियल मी परमे रियल मी रेड मी सभमे अच्छा अच्छा कहलहुॅं की एगो आओर मोबाइलके बारेमे कहलहुॅं सुनलियै नथिङ्ग ई केहन छै फोन ई तऽ बड़ा महगा छै जेना बजटके बारेमे कहलहुॅं हँ हमर बजट कम्मे छै जेना तीस हजारके छै तऽ तीस हजारमे कोन फोन दऽ दबै ओकर अथि सभ बढ़िऑं अबै छै ने फोटू सभ

हमर प्रेमिका ओकरामे नीक लागतै ने फोटूमे

तब तऽ अहाँ एक काम करू एगो हमर ऑर्डर लिख लेबै आओर ओकर कलर कोन सभ कलर सभ छै ओकरामे अच्छा हमर प्रेमिकाके कोन कलर पसन्द एतै अहाँकेॅं हिसाबसे

ठीके छै तऽ बुलू कलरके एगो ऑर्डर करि देबै हम अहाँके बइना सभ जे छै ऑनलाइन करि दै छी ठीक छै ठीक छै धन्यबाद